جی السلام علیکم جی میں صبح کو دوڑتا ہوں اور دوڑنے میں پینتالیس منٹ کا وقت گزارتا ہوں دوڑنے کے لیے مجھے حوصلہ دیتی ہے میرا کام جس سے سارا دن چستی پھرتی رہتی ہے بدن میں اور بھی دوڑنے سے کئی فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ سوچنے سمجھنے کی قوت عطا ہوتی ہے دن بھر اچھا گزرتا ہے اور میں اس لیے زیادہ وقت نہیں گزارتا ہوں دوڑنے میں کیونکہ میں اور بھی کئی چیزیں کرتا ہوں اس وقت جیسے کہ دوڑنا ویایام کرنا اس سے مجھے بہت زیادہ انرجی ملتی ہے مجھے طاقت ملتی ہے اور موٹاپے میں بھی کمی آتی ہے تو دوڑنا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور مجھے ان سب چیزوں میں شروع سے ہی دلچسپی رہی ہے فزیکل ایکٹیوٹیز میں تو مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے شریر کو چست اور درست رکھتی ہے اور سارا دن اچھا گزرتا ہے تو میری رائے یہی ہے کہ لوگ جو ہے تھوڑا وقت نکال کے اپنے صحت پہ دھیان دیں اور اچھا کرے